अन्य भाषाओं की तुलना में हिंदी एक बहुत ही प्यारी और सम्मानजनक भाषा है हर इंसान इसे आसानी से बोल सकता है और लगभग हिंदी सभी राज्यों में सभी देशों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है और हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है तो हिंदी एक बहुत ही प्यारी भाषा है और आजकल तो सभी लोग हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं बच्चे बूढ़े जॉब गोवरमेंट वाले हैं जो भी हैं हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं हिंदी बहुत ही अन्य भाषाओं से अलग है और एक अच्छी भाषा है